हा मां इहो ॿुधियो आहे ऐं मूंखे लॻे बि थो अॻियां अची करे पाणीअ जी कमी थी थी सघे ईअं त असां ॾिसो वञे त असांजे धरतीअ ते जाम पाणी आहे पर सॼो पाणी खारो पाणी आहे समुंड जो पाणी आहे उन खे असांखे साफ़ पाणी असां ठाहे नथा सघूं ऐं जाम तकलीफ़ वारो कमु आ्हे त जेको साफ़ पाणी आ्हे उहो न त उहो त दिन भर दिन घटि थींदो थो वञे ऐं जेकी जॻहियूं जेकी साफ़ पाणीअ वारियूं जॻहियूं आहिनि उहे बि जाम किनियूं थी थी वञनि इन सां उहो पाणी बि ख़राब थो थी वञे त असांखे इहो मूंखे लॻे थो की अॻियां अची करे सौ खां सौ साल खां पोइ त असांखे पाणीअ जी जाम कमी थी वेंदी पर हुन खे अगरि असांखे घटि करिणो आहे त असांखे आसे पासे में इहे टेकनीक कीअं हूंदियूं आहिनि जेके भई असां पाणीअ खे बचाए सघंदा आयूं जीअं कि बरसाति जे मौसम में असां रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करे पाणीअ खे बचाए सघंदा आहियूं उन में पाणी खे असां जमा करे सघंदा आहियूं हिकु तरीक़ो हूंदो आहे ॿियो त असां ॾिसूं त असां डैम ठाहे सघंदा आहियूं ऐं डैम में बि जेके हाणे ठहियलु आहिनि डैम हुननि खे एॾो इम्प्रूव कयूं की उहो जाम वधीक पाणी रोके सघनि ॿियों त असां जे जेको समुंड जो पाणी आहे उन खे कनवट करे पीअण लाइक़ु पाणी ठायूं उन जी टेक्नोलॉजी ॻोल्हे सघंदा आहियूं जय झूलेलाल